وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخی ثقافتی اور تکنیکی اثرات سمیت مختلف عوامل کی وجہ سے اردو زبان کا استعمال اور اثر تیار ہوا ہے اصل میں برِ صغیر پاک و ہند میں فارسی عربی اور علاقی زبانوں کے امتیاز کے طور پر ابھرنے والی اردو کو مغل دور میں ثقافت ادب اور انتظامیہ کی زبان کے طور پر کافی اہمیت حاصل ہوئی تھی برطانوی نو آبادیاتی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی انگریزی نے اردو کو انتظامی اور تعلیمی میدانوں میں زیر کرنا شروع کر دیا تھا تاہم آزادی کے بعد کی جو کوششیں تھی انہوں نے اردو کی حیثیت کو پاکستان میں قومی زبان اور ہندوستان میں صرف ایک اہم زبان کے طور پر بحال کیا تھا عالمگیریت اور تکنیکی ترقی نے اردو کو بھی متاثر کیا ہے جس سے اس کی ڈیجیٹل موجودگی اور مواسلات میں اضافہ ہوا ہے ثقافتی تبدیلیاں اور نقل و حمل اور دوسری زبانوں کی جو نمائش ہیں انہوں نے اردو کے الفاظ اور میں تبدیلیاں کی ہیں اپنے جوہر کو برقرار رکھتے ہوئے اردو زبان نے انگریزی فارسی اور دیگر کئی زبانوں کے جو الفاظ ہے اور تاثرات ان کو جذب کر لیا ہے جو کہ ترقی پذیر لسانی منظرنامے کی عکاسی کرتا ہے آج اردو اپنی بھرپور لسانی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے عصری دنیا کے مطابق ڈھالتے ہونے فن ادب اور ابلاغ کے ایک ذریعے کے طور پر فروغ پا رہی ہے